ओ ए मा नांगौ नोंनोलाय मा मा दाउ ब्रइलार दं लकेल दं कुरइलार दङ

ए दे माबा केजियाव एकस'लै केजियाव एकस' लाबाय केजियाव एकस' औ गोथांआव गोथांआव आरो गोदानाया देरस' गोदानाय लायो ना गथा लायो नोंलाय गोदानायबो दे गोदानायब्ला देरस'लागोन सेरनै सेरनै सेरसे ना सेरनै सेरनै सेरनैयाना सेरबा बा बा दे दे दे ओ दे ब्रइलारखौनो ब्रइलारखौ

फैसाया देरस' देरस' सानदोरा सारायसातस' जागोन सेरबायाव देरस' सारायसातस'

दानसै ओइ दान दान दानसै होनदां गोदानोसै आङो दे मनाल' ला आजावदो है ओमफ्राय बिखा नांगौना नाङा बिखाखौ बिखा लादो एनथ' ओमफ्राय बिखा नांगौ ना नाङा होनदां बिखाबो दे बिखाबो मोनगोन आरो आलासिया अबेनि

ओ साबेसे बुरजाथार ए दाउ दाउल' ओ लाङोना नाफोर लाङा नोङो नाबोथ' लादेरनांगोनलै बिदिब्ला नोङो नाबो लांदो दे दे जाबाय